मैंने बचपन से हीं प्रदर्शनी देखी है और कई प्रदर्शनियों में गई भी हूँ जिस किस तरह की प्रदर्शनी जैसे कुछ कला की प्रदर्शनी कुछ चित्रकारी की प्रदर्शनी या मनोरंजन की प्रदर्शनी में गईं हूँ जैसे मनोरंजन की प्रदर्शनी में बहोत तरह के झूले रहते थे दुकानें रहती थीं बहुत सारे स्टॉल लगाए जाते थे जिसमें खाने का सामान होता था या कुछ भी क्राफ़्ट का समान शिल्पकारी के चीज़ें रहती थी या चित्रकारी की चीज़ें रहती थी और चौदह नवम्बर को बाल दिवस के दिन स्कूल में ही प्रदर्शनी लगती थी जिसमें विभिन्न प्रकार के दुकानें लगाया करते थे खाने की चीज़ों की शिल्प की चीज़ों की जो बहुत ही आकर्षक थे और एक अच्छा अनुभव था रहता था उसके बाद जब कॉलेज में आ गए तो अलग प्रकार की प्रदर्शनियों पर जाने लगे जैसे कला से जुड़ी बहुत सारी प्रदर्शनियाँ हिस्ट्री से जुड़ी बहुत सारी प्रदर्शनी इन सबका अनुभव बहुत ही अच्छा रहा